हैल्लो हां जी हां जी हां जी हां जी ते दस्सो तुसें केह्ड़े टाईप दे कैमरे लोआनें न जेह्ड़े आडियो प्लस वीडियो प्लस आडियो आह्ले कैमरे दी कंपनीस बी अलग अलग न सैमसंग कंपनी दिक्खी सकनें तुस सोनी दी कंपनी सी प्लस हाई कवालिटी दे किस टाईप दे होनें चाही दे किन्नें बी होई सकदे जिन्नां क थुआढ़ा बज्जट होऐ उस हिसाबा नैं दल ज्हार च बी आई सकदे बीह् जाह्र दे जां जादा अच्छे लैनें होन तां कोई त्रीह् चाली ज्हार तक बी लग्गी सकदे न ठीक